मुंहिंजे रंधिणे में बिजली सां हलणु वारा उपकरण आहिनि जीअं त मिक्सी ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओवन आहिनि जॾहिं पुराने ज़माने में ओवन मिक्सी कोन हूंदा हुआ त असांजे घर जूं मायूं उखरी मोइरी में ई चटिणी पीसंदियूं हुयूं गैस सिलेंडर कोन हूंदा हुआ त चूल्हे ते ई रोटी ठाहिंदियूं हुयूं पुराने ज़माने में रोटी ठाहिण में देरि बि लगंदी हुई ऐं ॾाढी परेशानी बि थींदी हुई हाणे गैस अहिड़ा निकिता आहिनि जंहिंजे में जंहिंजे पासे चारि चूल्हा हुजनि चारि चूल्हनि ते रोटी बि जल्दी ठही वेंदी आहे ऐं हाणे रंधिणे में रोटी ठाहिण में बि तमामु ॾाढी सहुलाई थींदी आहे